हाँ मैं मैंने अभी हाल ही में दो बेडशीट ख़रीदी है तो मैं उसका अनुभव आप के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी मैं बताना चाहूँगी कि जो दोनों बेडशीट मैंने ख़रीदी हैं अपने पास के जो मॉल से तो काफ़ी ज़्यादा दिखने में वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थीं जब हम उसे ख़रीदने गए थे और वहाँ पर जो सेलर था वो भी उसमें प काफ़ी अच्छी क्वैलिटीज उसकी बता रहा था कि कपड़ा बहुत अच्छा है कलर नहीं निकलेगा काफ़ी सारी क्वैलिटी उसने बताई थीं पर जैसा कि मैंने जब उसको यूज़ किया कुछ टाइम यूज़ करने के बाद जब मैंने उसको एक बार वाॅश किया धोया तो मेरा जो अनुभव है उन दोनों चादरों के साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है क्योंकि आप मानेंगे नहीं क्योंकि उनका जो कलर है पूरी तरह से निकल चुका है मतलब उसके साथ अगर मैंने कोई दूसरा कपड़ा भी अगर रखा होता ना तो वो भी पूरी तरह उसके रंग में रंग जाता तो बहुत ही ज़्यादा अनुभव मेरा ख़राब रहा है उसकी सिलाई भी जगह जगह से खुल रही है चादर की जो सिलाई थी साइड से खुल रही है वो पूरी और जो पैसे हैं वो मेरे पूरी तरह से वेस्ट हो गएँ हैं और मैंने इतनी अच्छी थी तो मैंने दो चादर ले ली पर लेकिन मेरे पैसे पूरे वेस्ट हो गए